मूंखे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा किताब वणंदा आहिनि पर सभिनि खां मुख्य किताब आहे अॼो जेको मां ॿारहें क्लास में पढ़ियो हो इन में ॿुधायो आहे त कीअं मनुष्य पंहिंजे घर खे ठाहिण लाइ अनेक तकलीफ़ुनि जो सामनो करे थो ऐं पंहिंजे घर खे हासिलु कयो करे थो इन में त इहो बि त ॿुधायो आहे कि असां असांजनि वॾनि ॾाढी तकलीफ़ू परेशानी सही करे असांखे पालियो पोसियो आहे कीअं न असां उन्हनि जे तकलीफ़ुनि खे सम्झी करे अॻियां वधू